भाउ मां तव्हां खे खेमाणीअ तव्हां जो पिकअप करण लाइ पंजे नंबरु मट मंदरु लाइ चयो हुओ पर मूंखे कोई कमु अची वियो हिन करे माना मां टे नंबरु संतू बिल्डिंग ते तरे ते बीहठी आहियां उते मूंखे पिकअप करे सघंदा आहियो उतां मूंखे पंद्रहें मिंटे में मट मंदरु पहुचणो आहे उते मूंखे ज़रूरी कंहिं सां मुलाक़ात करणी आहे